हेल' अ मामोन अ बेथ' थांनाय थांनाय टारगेटा गेवलां मिथिंआवबो लादो फ्रसथाब लानायमोन आरो नैबियावबो बिखोथ' थाबैनो मावनां सिगौमोनलै सेक्रेटारि

अ आसा सा सा सा

आ बोथोरा बे जाहैबाय बोथोरा बारग'लांब्ला दिगदार जागोन ना जोंहा आरो गासै प्लेनिं लाबाय थांखि लाबाय दा जोंनि बिबानगिरि फोरनि गेजेराव उन जायोब्ला माने लेट जायोब्ला एसे बुंजानो गोनां जागोन आरो दा बिखौ नोङो सेक्रेटारि हिसाबै एसे एनिसियेटिभ लादो औ दंखायो बेखायनो थ' बोथोराबो बोथोराबो बारग' लांगोन ना बे गय गायनाय बोथोरा अखाबो फायगोन उनाव बे अखा फैग्रोब्ला गेजेन जागोन ना अखा फैनाय आग्लावनो जों गायना दोनजोबनो हानांगोन आरो बे गय फुलिफोरखौ आरो नङाब्ला दा सान्दुं खरान जाना रानना थागोन रावबो दै होनाय गैया मुनाय गैया फुलिया नस्थ' जागोन नङा होमब्ला औ बेयावथ' औ बे हाखोथ' बे हाखोथ' फुरासे एवनाय जाबाय ट्रेक्टरजो नङा होमब्ला

औ औ अ अ होमब्लालाय माथो बेखो थिख खालामदो बेरा सेरा होना थिख खालामदो आरो बै मा मा होनांगौ सिगांआव गायनायनि आगोलाव दा बेफोरखो थिख खालामदो बेनि उनाव

औ नों मोनसे बेबस्था खालामनो हायोब्ला सिंगांआवनो गायनो हागौ लै एसे माने जोंनि बे मावफुं आफादनि कमिटिनि मानसिफोरखो लानानै गय गायनायनि बे बेबस्थाफोरखौ फाइनाल मोनसे माबा ओरैनो थ' थांखि लाखाबाय दा थांखि लाखानायब्लाबो एसे माने सोरनियावबा माबाफोर साननाय थानो हागौ बिदि खोथाखोनो सिन्था खालामना दे दे दे दे जागोन दे